होली में मैं होली की तैयारी करती हूँ होली मैं जैसे गुजिया बनाती हूँ पहले तो मैं मैदा मंगाती हूँ चिन्नी मंगाती हूँ सूजी मंगाती हूँ उसके बाद पोहा मंगाती हूँ और ये सब मँगा करके अपने घर में रख कर और गुजिया कि तैयारी करती हूँ सूजी को पहले मैं भून लेती हूँ उसके बाद उसमें शक्कर डालती हूँ शक्कर डाल कर खोया मिलाकर के उसमें गरी मुनक्का ये सब तत्व उसमें डालकर के उसको तैयार कर लेती हूँ उसके बाद मैं गुजिया बनाना शुरू करती हूँ

जैसे दीपावली आती है दीपावली में सूरन कि सब्ज़ी बनाती हूँ सूरन को मँगा करके सूरन कि सब्ज़ी बनाती हूँ सूरन को मँगा करके और उसको पहले मैं उबाल देती हूँ हल्का हल्का उसको उबालकर के और फिर उसको मैं काटकर के और तेल में तल देती हूँ तेल में तलकर के और वो जो कि है पेस्ट बनाती हूँ पेस्ट बनाकर के और उसी में सूरन को डालकर के और अच्छे सब्जी बनाती हूँ दीवाल कि दिवाली के दिन सूरन का महत्व है वही हम लोग मतलब यूज करते हैं उसके बाद पहले तो मुझे दाल कि पूड़ी बनाने नहीं आती थी लेकिन धीरे धीरे करके मैं उसको भी सीख गई मार्केट से दाल मँगा लेती हूँ दाल को भिगो देती हूँ भिगाकर के और उसमें उसको उबाल देती हूँ उबालकर के फिर मिक्सर में उसको पीस देती हूँ पीसकर के और पूरा तैयार कर लेती हूँ फिर आटा को गूँथती हूँ आटा गूँथ कर के पहले तो मुझे पूरी बनाने नहीं आता था लेकिन फिर अब मैं इतना अच्छी पूरी बनाती हूँ कि घर वाले लोग बहुत पसंद से खाते हैं और मुझे पूड़ी अब मुझे पूड़ी बनाने आ गया है

अच्छे से पूरी बना लेती हूँ उस श्रावण महिना में श्रावण महिना में जो कि है महुए का पुआ बनता है महुआ को मैं पहले पानी में भीगा देती हूँ भिंगाकर के और जो वो जो कि अच्छी तरह से फूल जाता है उसको मैं मसल देती हूँ मसल करके उसका रस जो कि है निकाल लेती हूँ उसी में आटा को गूँथती हूँ और आटा गूँथ कर के तेल गर्म करके उसी में महुए कि पूड़ी पुआ बनाती हूँ बहुत पसंद से मेरे परिवार खाते हैं अच्छा लगता है